हलो आप आर के भोजनालय से बोल रहे हो जी मेरा एक आदेश था जी हाँ मैं अरमान बोल रहा हूँ हाँ मेरा एक चिकेन बिरयानी और कोल्ड कॉफ़ी एक कोल ड्रिंक थी जी जी भैया हाँ मेरा ही है भैया मेरे को एक आप से गुज़ारिश है कि आप मुझे कुछ कटलरी भेज दें हाँ हाँ कटलरी भैया बात ये है ना कि मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ

जी जी हाँ भैया मैं अभी आया हूँ जिस कारण से मेरे पास कोई भी बर्तन नहीं है

हाँ ज़ोमैटो पर ही ऑर्डर दिया है जी जी ठीक है भैया आप मेरे को कितनी देर में भेज रहे हो दस मिनट में ठीक है भैया भेज देना मैं आप को उस के पैसे भी दे दूँगा हाँ ठीक है भैया हाँ